उन्नैस सए चौरासी तीन हज़ार पाँच सए छप्पन ग्यारह हज़ार एक सए चौदह तीन हज़ार पाँच सए अठारह तीन सए पन्द्रह एक हज़ार आठ सए पच्चीस